تو آج ہم بات کریں گے درخت کے بارے میں درخت کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے تو درخت کے بارے میں ہماری یہ رائے ہے کہ درخت ایک بیشٹ چیز ہے اس سے انسان کو سانس لینے میں بہت آسانی ہوتی ہے پولیوشن کمی محسوس نہیں ہوتی اور درخت بہت ایسی جگہ ہے جہاں نہیں لگائی جاتی آپ کو شہروں میں بہت کم درخت ملیں گے بہت کم درخت اور اس کم درخت ہونے کی وجہ سے بہت آپ کو شہر میں بیمار ملیں گے بہت الگ الگ طریقے کی بیماری مشغول ملیں گے تو وہ درخت ہونا چاہیے اب آپ بہار میں لے لو بہار میں آپ کو ہر قدم پہ ہر یعنی گھر کے باہر آپ کو دو تین درخت مل جائیں گے تو درخت لگانا چاہیے اور درخت سے بہت اچھی بات ہے اور درخت آپ کو ٹھنڈی میں تو ٹھنڈ رہتی ہے گرمی میں بھی آپ کو درخت سے بہت فائدہ ہے درخت کے نیچے آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں سکون کی ہوا لے سکتے ہیں گرمی گرمی بہت ہے تو آپ گرمی میں درخت کے نیچے بیٹھ کے ہوا چلی وہاں بہت فائدے مند ہے اور درخت سے پولیوشن پھیلتا نہیں ہے اور بیماری بھی بہت کم ہوتی ہے تو میری رائے یہ ہے کہ درخت ہر جگہ ہونا چاہیے ہر قدم قدم پہ ایک درخت تو ہونا چاہیے چاہے وہ کسی کا بھی ہو اب آپ درخت میں آم کے درخت لے لیں اس سے آپ کو فائدے بھی

آپ درخت کے نیچے بیٹھ کے لے سکتے ہیں اور پھر درخت میں آم پھلیں گے اس سے آپ کو فائدہ بھی ہے آم کھائیے آم بیچیے مطلب بہت فائدہ درخت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو فائدے ہی دے سکتی ہے نقصان کبھی نہیں دے سکتی ہے تو میری رائے یہ ہے کہ ہر جگہ درخت کا ہونا ضروری ہے آپ کی کیا رائے ہے بتائیں